ہیلو جی جی سر بتائیے ہاں ہاں جی سر بالکل گھما دیں گے کتنے لوگ ہو سر آپ کتنے ویسے کتنے ممبرس ہیں کتنے لوگ ہیں گھومنے والے اچھا پانچ لوگ ہیں آپ لوگ اچھا سر کہاں چھوٹا بازار آپ کو گھومنا ہے جی سر تو ساڑھے تین سو روپئے لگیں گے چھوٹا بازار تک کے جی سر اچھا سر اصل میں ایسا ہے کہ وہ ہماری جو گاڑی ہے وہ پہلے جو ہے وہ چارجز کم ہوا کرتے تھے مگر اب جو ہے بہت سارے خرچوں کو ملا کر کے اب کرایہ بھی بڑھا ہے پچھلے دنوں تو اس حساب سے جو ہیں چارجز بھی بڑھ گئے ہیں تو اس لیے سر ساڑھے تین سو روپئے پڑے گا ٹھیک ہے سر ہم دیکھ لیں گے آپس میں بات کر لیں گے ویسے آپ کو صرف چھوٹا بازار ہی گھومنا ہے یا کہیں اور بھی کہیں گھومنا ہے جی جی بالکل پوری دہلی بھی گھما دیں گے ہم آپ کو اچھا اچھا سر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے دن کی وہ کتنے دن کا ٹور بک کرائیں گے ذرا آپ دو یا تین دنوں میں گھومنا چاہتے ہیں سارے ٹوریسٹ سر تین دن کے ہم آپ کو ہر جگہ گھمانے کے پچپن سو روپئے لیں گے جی سر سر آپ تین دن گھومیں گے آپ کو ہم تین دن گھمائیں گے آپ کو پک کریں گے پھر آپ کے جگہ پر آپ کو ہوٹل کے سامنے آپ کو ڈراپ کریں گے اور ساری جگہیں آپ کو گھومنی ہے تو سر پچپن سو روپئے مناسب ریٹ ہیں ہو جائے گی سر ہم دیکھ لیں گے بات کر لیں گے جیسے اگر رہے گا مناسب تو ہم کر دیں گے اس میں کچھ کمی بیشی جی اچھا اچھا ٹھیک ہے سر ہم آ جائیں گے ہم کال کر لیں گے آپ کو صبح میں جی سر ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کا